औ हेल' औ गैनायालाय गैयामोन मावनायालाय मावहैजायोमोन ओमफाय दामफ्रासो

दानि जुगआवथ' गाननाय जोमनाय द्रेसफोराबो बांबाय देलायग्रा बायनायफ्राबो एसे बा बा रोजा सोबासो जायो आरो दानि जुगआव

एसे खम खालामनो हानाय नङा दानि जुगआव दामफोरानो एसे बुरजा जाजोबबाय ना बिदिनो थाखायो थानायालाय जेरावबो

खमायनो हानाय नङा आङो बिदिनो थाखायो ना औ खयथा निफ्राय ए सयथासोआव हाद्रायनाय नङा नामा सातथा सोयावसो ग्रोफ जायो थाइमआ

आंनाबो मावै दाङै न'खराव जाहो लांनांगौ नालाय सातथाबासो ग्रोब मिलायो टाइमा औ जागोन औ दे